اگر بینک میں کوئی مسئلہ ہو تو میں بینک کے منیجر یا کسٹمر سروس سے شکایت کرتا ہوں میرا تجربہ زیادہ تر اچھا رہا ہے عملہ اکثر مددگار ہوتا ہے اور میری بات سنتا ہے کبھی کبھی تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن آخر میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے